हेलो जी जी आशीष प्लम्बर बात कर रहे हैं ये हमारे घर पे नल का थोड़ा प्रॉबलम था हमारे घर का नल खराब हो गया है उसमें पानी लीकेज हो रहा है उसको ठीक कराना था और और उसका बाल जो नल जो रहता है उसका बाल भी खराब है आप बाल चेंज कर देंगे अच्छा और और हमारा घर बन रहा है अभी साइट में उसमें नल फिटिंग करवाना था हमको तो उसमें कितने का खर्चा आ जाएगा उसके बारे में जानकारी दे दीजिए हमारा घर पाँच पाँच सौ स्क्वायर फीट का घर है मेरा उसके हिसाब से नल नल फिटिंग करवाना है हाई क्व हाई क्वालिटी में चाहिए नल फिटिंग ही करवाना था बाथरूम में नल फिटिंग करवाना है और क्या में नल रहता है नल जो नीचे जोड़ा है वो ठीक करवाना है उसका बॉल उसका बाल भी चेंज करवाना है तो आप हमें बता दीजिए तो हम उसका पूरा आपको ठेका दे देंगे तो आप उसके हिसाब से काम कर लेना येस मेरा नम्बर आपको अभी जो फोन किया यही मेरा नम्बर है तो भैया जी मेरा जोशी कॉलोनी हरदा में रहता हूँ मैं आपको कॉलोनी में आके मेरे को फोन कर लेना तो मैं आप को बता दूंगा